जोंनि धोरोमनि सिङाव जोंनि धोरोमआव ना बेदर जानायनि नियम गैया जों खालि ना बेदर गैयै निरामिस जानाय आहारजों जोंनि धोरोमआव सोलिनांगौ जायो

गासिखौबो बुंद्रायजोबनो हाया जोङो जोंनि धोरोमनि हान्जायाव दङ मानसिफ्राबो ना बेदर जाग्रा दङ खिन्थु जायफोर गुरु पुरुहितफोर बिबानआव थानाय बिसोरो कमप्लिटलि निरामिसजों सोलिनांगौ जायो धोरोमनि नियम नितिजों सोलिलांनांगौ जायो दा जोंनि धोरोमआव बिदिनो जानाय लोंनाया एसे साबदान सोलिनायजोंसो सोलिलांनांगौ जायोलाय आरो मोजाङै मोजां खुलुमनाय फुजिनाय जानाय लोंनाय ना बेदर जानाङा बिसोरनि थाखाय इसोर खुलुमनायाव फुजिनायाव गाहामसिन जायो होननानै जोंनि गुरु बाबामोनहा फोरमायनाय दङ आरो जोंनि धोरोमआव जाला लोंला निसा लोंनाय जानाय बेफोर बायदिया माना दङ जोंनि धोरोमआव बोसोरनि फालिनो गोनां फालिनांगौ जेरै पुर्णिमा अमाबैसा मागि पुर्णिमा उट्टरायन गुरु पुजा बोसोराव बेफोर गिदिर गिदिर फोरबोआ जायो आरो धोरोमखौ नायनानै धोरोमनि लोब्बा लाखिनानै सम सम गुरु फुर'हित भक्त' ज' जाय जानानै मोनसे माव दिन्थिफुं वार्कसप होननायखौबो जोङो खुंनाय जायो जोंनि धोरोमआव गुरु पुर'हित आरो मिरु आफाद रायजो आफाद आरो साखा प्रसाखा आफाद दङ गासिबो सम लायै बोथोर लायै गुरु बाबामोनहा संगतननि मानसिफोरखौ लानानै जायगा जायगा जेराव जेराव मन्दिर दङ धोरोमनि सावरायनाय खौ लानानै सावरायहैयो बिदिनो बोसोर खालनि गासिबो थाखानाय प्रग्राम बायदियै धोरोमआव धोरोमनि गोसारनायखौ खालामनानै लानांगौ जायो धोरोमनि धोरोमारि गुरु पुरुहितनि बोसोनजों जों गाहाइनि भक्त' भक्तानिफ्रा न'खरा बिसोरजोंनो जोङो गासैबो गावबागाव न'खरखौ जों फोसाबनानै लानाय जायो जानाय लोंनाय जायफ्रा जेरै बायदि गुरु बाबामोननि बोसोनजों मोजाङै मोजां सलिनाय गासिबो बे न'खरा संस्खार मानि फोसोबलु न'खरजों सोलिनानै थायो न'खरनि फरायनाय गियान बुद्दि बिध्या गासैबो धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै जायफ्रा सोलिदों बिसोरो बिसोरनि न'खरा गोरों गोराबो जादों मानि गुनिबो जानो हादों जायफ्रा जेरैबायदि धोरोमखौ लाफानानै न'खरनि बिमा बिफानि धोरोमजों लोब्बा लाखिनानै बिमा बिफानि रावफोरजों सोलिनाय बे न'खरा मोजाङै मोजां सलिनानै दंगासिनो दङ धोरोमनि अनगा आरो धोरोमखौ लाफायाबा धोरोम गैयै सुबुंफ्रा संसाराव थांना थानायाव जोबोद खहा खथि जाबोनायखौ जों नुदों बेखायनो जोङो धोरोमखौ लाफानानै गाज्रिखौ फोसाबनायनि लामायाव गोबां हाबाखौ मावलाङो आरो मावबाय थालांगोन आरो जोंनि धोरोमआव जानला मोनला राव सोदोब बाहायनाय बेफोरबायदिया जायगा गैया मानसि हारिया जायखि जाया जायहा जेखौ जि धोरोमाव दं बेखौनो जिउसे मानिलायनानै धोरोमखौ लोब्बा लाखिनानै सोलिनायानो जों मानसि हारिनि मावनो गोनां हाबा